لکھنؤ ضلع میں بہت اہم ادارے ہیں اور ندوۃ العلماء اُن میں سے ایک ہے اور اُس میں بچوں کی تعلیم اور تربیت اچھے سے ہوتی ہے اور اِس کا پورا خیال رکھتا جاتا ہے بہت سے بچے یہاں جایا یہاں سے پڑھ کر باہر جا کے نام روشن کرتے ہیں اپنا اور اپنے ماں باپ کا اور اپنے اِدارے کا اِسی طرح سے اسکول کالج یونیورسٹی اسکول بھی یہاں بہت اچھے ہیں اور یہاں پر سی ایم ایس کے برانچ ہیں اور یونیورسٹیاں جیسے کہ لکھنؤ یونیورسٹی ہے اور یہاں تعلیم ہوتی ہے اور بہت سے دیش بھر کے بچے یہاں پڑھتے ہیں اور اِسی طریقے سے یہاں ندوے کے بارے میں اُردو یہ سب کی ترجیح دینا دیتے ہیں اور لوگوں کو یہاں کے کورسیز اور مضامین پسند بھی آتے ہیں